ہیلو السلام علیکم جی بولیے

جی جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں کون سے اسٹیٹ سے کون سی ڈسٹرکٹ سے بات کر رہی ہیں آپ تلنگانہ سے تلنگانہ میں کون سا ڈسٹرکٹ حیدرآباد سے جی اگر آپ ڈگری کری ہوئی ہیں تو آپ کے لیے حیدرآباد میں بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں کیونکہ آج کل حیدرآباد کیا ہے آئی ٹی کمپنیز کا سینٹر بنا ہوا ہے آپ آئی ٹی کمپنیز میں بھی جا کر اپلائی کر سکتی ہیں آپ ڈگری ہے فریشر ہے آپ کو بہت سارے موقعے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ شارٹ ٹرم کورسز لانگ ٹرم لانگ ٹرم کورسز کرنا چاہ رہی ہیں نرسنگ کے وہ بھی کر سکتی ہیں اس سے آپ کسی ہاسپٹل میں اچھی سی جاب بھی مل سکتی ہے یا پھر اور اگر آپ پی جی کر کے ایم بی اے کر کے آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ فارن بھی جا کر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے اپنا کریئر بنا سکتی ہیں بہت سارے کالجز ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ کو حیدرآباد میں کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں عثمانیہ یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے کاکتیہ یونیورسٹی اگر آپ گھر بیٹھے کوئی چھوٹی موٹی جاب کر کے اوپن سے بھی کرنا چاہتی ہیں تو امبیڈکر یونیورسٹی بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے مٹیریلز پروائیڈ کر کے آج کل آن لائن کلاسز بھی چل رہی ہیں اس سے بھی آپ کیا ہے فائدہ اٹھا کے بنا اپنا کریئر بنا سکتی ہیں